माला जी अहाँ बताउ की अहाँके एम्हर तऽ बड्ड पर्व त्यौहार होइ छै ओइमे चौरचन पर्वके की विशेषता छै चौरचन पर्वके हमसब बहुत महापर्व समझै छियै उ पर्व है चन्द्र देव के पर्व छै बहुत सा तयारी करैके परै छै बहुत सा डर बनाबेके पड़ै छै चौरचन पबनी छथुन से छठ पूजा सूर्य देवके छोट छोट बहिन चौरचन देव छथिन चौरचन पबनीके लेल तैयारी करैके लेल एकदिन पहिलेसँ हमसब निहा नहाय छी नहा खाइके दिन लहसुन प्याज के इस्तेमाल नहि करै छी ओकराबादमे नहाके अरबा अरबाइन नहैली खैली नहा खाके उ दिन रहली कल होके बिना लहसुन प्याजवला खाना खैली कल होक सबेरेसँ पूजाके तैयारीके लेल हर चीजके तैयारी करैके पड़ैए चङ्गेरा खरीदै छी लाल चङ्गेरा खरीदली जैसे की मकइ खरीदली खीरा खरीदली अङ्गूर खरीदली आओर सेब खरीदली अनार खरीदली केला खरीदली ओकरबाद लड्डू बतासा बहुत अइसन चीज खरीदके पूजाके तैयारी कयली ओकराबादमे फिर दूध खरीदली चिन्नी खरीदली चावल खरीदली आओर खीर पूरी बनाबेके तैयारी बनैली तैयारी कैली खीर पूरी बनैली तैयारी कैली तैयारी कयलाके बादमे हमसब सबेरेसँ सबेरेसँ खीर बनैली शामके समय भेल तऽ खीर बनैली पूरी बनैली बना उनाके रखली चौरचन्द्र भगवान छथुन की पाँचसँ छओ बजेके अन्दरमे शामके जल्दी सुन अबै छथुन अपन पूजाके लेल आओर जल्दी सुनी फेरसँ छुपि जाइ छथुन अहि चलते हमनीसब बहुत जल्दी जल्दी बनाबेके पड़ैए जितना फल फूल सब खरीदै छी से उसब फल फूलके धो धोके अपना चङ्गेरामे सजैली आओर सजा आओर सजाके हर चीज कऽके पाँच बजे छओ बजेके अन्दरमे पूरा फल फूल खीर पूरी सब चीज व्यवस्था पूरा बना सुनाके तैयारी कऽके नहा सुनाके नये नये वस्त्र पहिनके आओर वस्त्र पहिनके नये नये वस्त्र पहिनके आओर चन्द्रदेवके लेल पूजाके अर्घासन लगायके आओर आसन लगाके पूजाके आसन लगाके चन्द्रदेव निकलनेके तैयारीमे बैठि जाइ छी हाथ जोरके कल जोरके हमनी बैठि जाइ छी ओकराबादमे चन्द्रदेव निकलै छथुन पूरा जोरके अपना दिल आत्मासँ आशीर्वाद लै छी प्रणाम कऽके आशीर्वाद लै छी आओर हमसब बहुत बढ़िआँसँ चौरचन पबनीके बढ़िआँसँ महापर्व समझिके पूजा करै छी आओर बढ़िआँसँ साँझके पूजा कऽके कल जोरके प्रणाम कऽके पूजा समाप्त करै छी अहि चलते हमसब सभे चौठी चाँदके पर्व मनऽबै छी आओर पर्व मनैलाके बादमे हमसब अन्न या जलमे ग्रहण करै छी पूजा करै छी